आमचें लग्न चेड्याचें जावं चेडवाचें थरलें म्हणटकच आमी

आमी मंटपान लामणदिवो असो दिवो लायता दिवो लायता खूब जाणां बायलांक सांगता बायलां येता आनी कोण येजमानगीन पळय आसता म्हणजे

आनी तो दिवो मागीर वयर लायता मंडपान वयर थंय व्होरो लावन जाल्या अंतर सगळ्या बायलांक कपलाक बी लावपाचें तें लायता कोण तरी ताजे नंतर आमी हें जाती म्हणटा जाती मागीर एक पांच म्हूण कोणा कडेन आसा तीं पांच आसा जाल्यार पांच म्हणटा ना जाल्यार दोन म्हणटा आनी तितूर तांदूळ घालता पयलीं ताचो भोवमान करता कपलाक लायता व्हंकल जावं नवरो आसा तींवूय लायता आनी येजमानीय लायता आनी मगीर कोणांक गितां म्हणूंक येता तीं गितां म्हणटा

तें म्हणून जाल्या नंतर मागीर दुसरें पेठो म्हुणो भरता अशें कितें पांच तरांचें यें धान्य अशें पांच कडेन दवरता पांच कडेन दवरता तेतूंत आम्याचे ताळे दवरता नाल्ल दवरता आनी थंयसर ताजो भोवमान कपलाक बी ते हाका लायता सगळीं बायलां आनी थंय भोवमान करता आनी तेज्या नंतर सामार म्हणजे भात्ता सामार भाजप म्हणजे लोवंगां मिरयां तसलें कितें कितें घालप तें भाजप तें शास्त्र करप

हळद करता आमी हळद चेडो जावं चेडवाची हळद करता आनी खूब लोक सयऱ्या धायऱ्या सगळीं येता हळद करता आनी कोण व्हंकलेची हळद जाल्या नवऱ्याली हें साकर हळद कितें घेवन येवपाचें तें येता भट येता भट ठंय कितें देवस्पण करपाचें तें करता मागीर हळडीक सुरवात करता भट हळद करपाक आनी थंय घाणें गाणें भरपाचें माटूल तेज्या नंतर मागीर माटुलेन माटुलेन व व्हरपाचें नीम आमचो आसता नीम शिजोवपाचो आनी तो मगीर चौगुले म्हुणो आसता ते चौगुल्यानी खावपाचो थंय व्हंकलेक बसोवपाची नाल्या नवऱ्याक आनी थंय आमचें शास्त्र करपाचें आनी मागीर ताका माटुलेन न्हांणोवंक व्हरता मगे मामा मागी माटुलेनचें काडटा काडटाना तेका कसली मुदी म्हन्जे अंगठी ताज्या तोंडांत दिता आनी ताका भायर काडटा आनी हाती धरता आनी घरान हाडटा घरान हाडटा आनी शेनरी घालता ते शेनरेचेर व्हंकल जावं नवरो तीं बसता मामा बसता तेंच्या कपलाक लायता तेंचो भोवमान करता आनी तें शास्त्र करून जाल्या नंतर फुडें मागी कितें कितें लोक आयला तांकां कितें खावपाक जेवपाक सरबत कितें कितें दिवपाचें तें दिता जेवणाचो टायम जालो म्हण्टकच जेवणाची बुफे बिफे तसी ती तयारी आसता आनी जेवता लोक दुसरे दीस कितल्या टायमाचेर तें लग्न खंय हॉलान थल्लेलें आसता न्हय अमके टायमाचेर थंय लोक येता आनी लोक आपल्या आपल्या गाडयांनी येवन मागीर आयर करचेले आयर करता मगेर जेवणावळ चालू आसता जेवंक वयता एकाक बी तशीं जेवंक वयता आनी जेवता खाता आनी लोक तसो थोडो थोडो आपल्या घरा वयता आनी मागीर थंयसर खूब स्टेजीर व्हॉलान खूब काम आसता हेंचें भटाचें व्हंकलेचें नवऱ्याचें थंयसर जालें तें जाल्या नंतर मगीर सगळे घरभरवणेंक घेवन मगेर नवऱ्याचीं घरां येता घरा येता तेन्ना मागेर भितर घेवपाचीं तीं माय घेता आनी मगीर कांजीण पुनलेली आसता ती कांजीण व्हंकल अशी सकयल एक एक आयदन काडून सकयल दवरता आनी भितर त्या पोनच्या आयदनान मुदी आसता आनी उदक ती पांच खेपो तशे काडप दवरप आनी मागी ती मुदी मागीर ती काडटा आनी आपल्या हातीन घालता आनी मगीर तीं येजमानगिणी येजमान फाटल्यान बसता ताजी तेंचे माणयेर तीं बसता नवरो आनी व्हंकल आनी मागीर तो कार्यक्रम जाल्या नंतर अशें सांचेशे तें जाल्यार शीत शिताचे थाली वाळण लायिल्ली आसता ती ताणी वयर करप आसता आनी सगळ्यांग वाडप आसता

आनी तें कोण कोण जमलेले आसता लोक न्हय तेंकां मागीर ते पुरून जें शिंवण पळय व्हंकलेन कितें हाडलेली आसा कितें कितें हाडलां तितलेंय थंय माणावळ माणटा तें सगळें लोक पळयता कशें कितें तें आनी कोणांक कोणांक तें कितें दिवपाचें व्हंकल फ्रोंज्यो बी कितें दिवपाचें जाल्यार ती दिता तेन्ना असें करून मगीर तें लग्णाचें हें सोंपता मागीर त्योदूस सोंपता मागेर पांत दीस आसता तेंचे फावता तसे पांच दीस करपाचे आसता तेंच्या आवयल्या थंय वचपाचें देवाक पांया पडोक ते देवाक पांया पडोन येयल्या नंतर मागेर आमचो लग्णाचो कार्यक्रम सोंपता